हाँ हमारे ग्वालियर में कई प्रकार के व्यंजन सामान्य पारंपरिक व्यंजन हैं जिस प्रकार हम उन्हें पकाते हैं जैसे आपने गाँव में देखा होगा कि चूल्हों पर रोटी और सब्ज़ी पकाई जाती है मक्के की रोटी सरसों का साग जिस प्रकार से यह पकता है उस प्रकार से खाने में भी बहुत आनंद आता है हमारी जो सांस्कृतिक इतिहास में जो खाना जो व्यंजन खाद्य पधार्थ पकाया जाता है वो दाल चावल रोटी मक्के की रोटी सरसों का साग ऐसी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हमें खाने में बहुत आनंददायक होती हैं और हमारे जब कोई मेहमान अगर हमारे घर आते हैं तो हम उन्हें बहुत परंपरा रूप से उन्हें यह पकवान खिलाते हैं साथ ही साथ हम लोग ऐसी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम लोग और भी लोगों से चयन करते हैं जैसे शिकंजी हुई शिकंजी हमारे नींबू से शिकंजी जो बनती है वो एक पानी के उसमें ली जाती है और गर्मी में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए शिकंजी पीने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं और हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग जो प्रोटीन हम को चाहिए होता है वो नींबू से हम को मिल सकता है और नींबू के साथ साथ हम लोग ऐसे ऐसे खानों का भी पधार्त हम लोग करते हैं जैसे सामग्री के लिए हमें चूल्हे पर खाना अतिआवश्यक आज कल ग्वालियर में या शहर में हम बात करें तो शहर में काफ़ी चीज़ें बदल सी गई हैं साथ ही साथ गाँव में जो चीज़ें हैं वो शहर में नहीं हैं शहर में हमें चूल्हा नहीं है हमारे शहर में पर हम लोग जब गाँव से जुड़े हैं तो हम चूल्हे का भी सेवन करते हैं चूल्हे में हम लोग रोटी पकाते हैं और सब्ज़ी पकाते हैं और हम लोग खाते हैं मक्के की रोटी जब हम खाते हैं तो उसको गर्म होना आवश्यक होता है गर्म रोटी अगर होगी तो शायद खाने में बहुत आनंद मिलेगा गाँव से या शहर से कोई आता है तो हमें अच्छा लगता है और उन्हें भी अच्छा लगता है कि हम ऐसा खाना खा रहें हैं गाँव में बहुत आनंद आता है इन चीज़ों का